फरायसालि एबा जायखिजाया इक्सथ्रा कारिकुलामनि ओंथिया जाहैबाय जोंना माखासे फरायसाफ्रा बा फरायसा नङिफ्रा बल खेला गेलेयो बेयाव बल खेला गेलेनो बादिनाय बेयाव मोननै हानजाजों गेलेनायनि गेजेरजों देरहानाय आरो जेननाया थायो जाय मोजां गेलेग्रा बिथांमोनहा मोजाङै मोजां देरहानो हायो आर लोगोसे जोंनि फरायसालिफ्राव माखासे जोंहा इक्सथ्रा कारिकुलाम थायो जेरैहाय हान्ड्रेद मिटार खारनाय आरो दावला सौलायनाय आरो जोंना मा होनो खै गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनाय थायो आरो माखासे गेलेमुफोरा जादों बे गेलेमुफोरा जाहैबाय जोंनि माखासे जोंनि बायदि बायदि गेलेनाय हाइजाम बारनाय आरो बायदि बायदि जोंनि बिजि सुनाय गेलेनाय आरो जोङो मेगन खाथेनानै थिं बुंनाय बेफोरबायदि बायदि बायदि बायह्रा जोंना खेला थायो दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंहा बे ओन्दै ओन्दै गथ'फोर आरो गिदिरखौबो जोङो इकसार्साइस बा बियाम खालामनायनि गेजेरजों जोङो राफोद खालामनो हायो दा बेफोर जाहैबाय देहा खौ गोख्रों खालामनाय दा बेनि गेजेरजों जोङो गासैबो गथ'फोरखौ जोङो खेला दुला आरो बेफोरबायदि रोंगथि होनायनि गेजेरजों जोङो गोरा राफोद खालामनो हायो बे राफोदनि गेजेरजों माखासे गेलेमु गेलेनानै गो गोरों आरो रोंखा राखा जानानै बादिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बे बादिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा आरो गिदिरफ्रा गेलेनानै जेरै बल गेलेनाय खै गेलेनाय बायदि मैया गेलेनाय खेलाफोर आरो बेटमेन्टन गेलेनाय बेफोर बायदि गेलेनायखौ बादायनायनि गेजेरजों जेब्ला देरहायो होनब्ला बान्था मोन्नो हायो बे बान्थाखौ मोननांगौबा सासे रोंगौथि गोरों जानांगोन आरो नोङाब्ला जों बान्थाखौ मोननो हाया जाय रोंगौथि गोनां गेलेनानै आरो मोजां गेलेमु गेलेनानै देखायनो बेफोर गेलेनायखौ दिनै मोजां आसामाव गेलेनानै आरो अल इन्डियाआव गेलेनानै दिनै गासैबो बिथिंआव देरहानानै जों गोरों जानो हायोब्ला मा होनो आवट अप कानट्रि आवबो थांनानै गेलेहैनो हायो दा बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों माखासे मोजां मोजां बान्था मोनो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनैनि दिनाव जोङो मिथिनांगौनि गोदोनि दिन दानि दिन माखासे जोंनि मोन्थिनाय आरो नुनायाव बल गेलेनायनि गेजेरजों माखासे साख्रि मोननो हादों रेलाव साख्रि बायदि बायदि रोखोमनि गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजों साख्रिबो मोननो हादों दा बेफोरबायदिनो जोंनि दानि दावगा फुनाय गथ' गथायफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे मोजां गेलेमु बल गेलेनाय बेटमिन्टन गेलेनाय गेलेनायनि गेजेरजों गासैबो खेला दुला दुलायाव एक्सपार्ट खालामनानै बा बादायनानै बान्था लानो हानाया बेराद गिदिर खोथा दा बिनिखायनो जोङो गासैबो गेलेमु बेयाव साग्रांथि जानानै मोजां गेलेमु गेलेनानै देरहानो हानाय जानो हागोन होन्नानै आं फोरमायो